हम तऽ सुखपुरमे रहय छी आ सुखपुरके जे अपन दौड़के दौड़य लऽ रन्निंग क्लब जे छै जे आर सी सी क्लब जे छै एहिसँ हम दौड़य छी हम अपन नजदीकक फिल्ड जे हमर सुखपुर गामक फिल्ड छै हाईइस्कूल सुखपुरके जे फिल्ड छै ओहि फिल्ड पर हम सुबह आओर शाम दौड़य छी दौड़ला पर हमरा बहुत नीक होइए शारीरिक मेहनत भी भए जाइए सही वर्कआउट भी भए जाइए हमरा आओर शरीर भी फिट रहयए कामो सभमे मन लागयए मन फ्रेश रहयए मानसिक सन्तुलन जे छै सेहो सही रहैत छै स्वास्थ्य जे छै सेहो सही रहैत छै आओर बहुत तरहकेँ एहन रहैत छै जे सही रहैत छै आओर जहाँ तक हमरा दौड़यके छै हम लगभग एक दिनमे दू सए चारि सए छओ सए मीटर दौड़लहुँ हमरा सङ्गे लगभग दसटा पन्द्रहटा लड़का रहल सभ मिलके दौड़लहुँ हमर जे क्लब छै ओ कतेक इंटरनेशनलोमे गेलय हँ ओकर बच्चासभ आओर हमरो उम्मीद छै हमरो जे कहय छै चलि जेबय आ रन्निंगमे जेबय